हां जी केह् सब्जी लैनी तुसें सारा किश ऐ केह् लैना सनाओ जेह् लैना सनाओ भिंडी चलादी पैंह्ती रपेऽ भाऽ कंढोली बीह् रपेऽ किलो हां मर्चां अद्धा किलो कद्दू बी हैन बीह् रपेऽ किलो त्रीह् रपेऽ किलो करेले पंजाह् रपेऽ किलो होर शिमला मर्चां शिमला नेईं तां फ्ही होर भठे गै न होर घीआ

घीआ नेईं खाना ते कट्ट कंडोली बी ऐ ओह् लेई आओ इसलै थोह्ड़ी होंदी बाह्र आं कंडुरियां हां ओह् बी हैन ओह् त्रीह् रपेऽ किलो कंडुरियां न बीह् रपेऽ भाऽ पंजाह् रपेऽ किलो ग्रीन आह्ली बस बस